औ मानोबा हरदोंमोन सिनायनायाथ' सिनायाखै सोरमोनथाय ए आमफ्राय ए मा नाखौ नांगौ ए नायाथ' दङ दंनाया औ ना सिंगि मागुरफोरबो दङ नो सिंगियाथ' ओरैनो फआयावनो देरस थाङो

ओहो खमाया खमाया आंनो बायस'नानैसो लाबोयो नालाय ओंखायनो खमायनो हाया दामखौनो औ ओहो खमाय जाया नांगौबा नांगौबा दस्रानाव लायदो खमाय जाथारा औ सौफैयो सौफैनायालाय बेखायनोथ' खमाय जाया दामफोरखौनो जा दाम जाबायना नाफोराबो आंबो बुरजा बुरजा होनानैसो लाबोयो नालाय सेरनैसो लायो जेनोबा बिदि बुरजा लायोबालाय एसे खमाय जायो आरो

बेयो गैथआ गैनायालाय औ दङ दंनाया बिसोरो

बेथ' दिनै लाबोनाय जायाखै बेखौ बिसोरो दङ दंनायालाय

औ औ दे लांफैदो होमबालाय औ आंथ' दतमायावनो फानहैखायो फान्नायालाय दतमायावनो लोगो मोनगोन आंखौ

औ न'आवनो दंथ'यो औ ओरैनोथ' मा होनो गोरि नास्रायबोथ' थाखाबाय औ ओमफ्राय बिदिनो मागुरफोर दङ खावैफोरबो दङ बेथ' ओरैनो फआयाव एक्स' आनो थाङो

दे बिदिबालाय दा फैनानै लांफैदो दे औ दे